जी जी बोलिए रोज़ ब्यूटी पार्लर से बात कर रही हूँ जी ज़रूर हमारा सभी तरह के फ़ेशियल होते हैं आपको और क्या क्या और भी कुछ रिक्वायरमेंट है क्या देखिए हाईड्रा फ़ेशियल का तो वही बारह सौ से हमारे यहाँ सभी फ़ेशियल स्टार्ट होते है हाईड्रा फ़ेशियल थोड़ा वो है एक्सपेंसिव है आपको चौबीस सौ करीब पड़ जाएगा आप और कुछ करना चाहेंगी क्या मैम जैसे हाईड्रा फ़ेशियल के अलावा जी थ्रेडिंग तो थ्रेडिंग के तो फ़िफ़्टी रूपीज़ लगते हैं ओके आप आ जाइएगा हम आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देने का ट्राई करेंगे जी आप कभी भी आ सकती हैं हमारा पार्लर सुबह ग्यारह बजे से खुल जाता है रात के नौ बजे तक और और भी किसी तरह की इनफ़ॉर्मेशन के लिए आप यहीं पे फ़ोन कर सकती हैं और आपको क्या आ आपका हमें एक कार्ड बना देंगे जिसमें हम आपका मैम हम एक हमारे यहाँ एक ऑफ़र चलता है जिसमें यदि जिसके पास वो कार्ड रहता है तो उसको थर्टी परसेंट ऑफ़ दिया जाता है जी तो आप ट्राई कर सकती हैं कि कार्ड बनवा लें तो आपको थर्टी परसेंट ऑफ़ मिल जाएगा कार्ड बनवाने के लिए आपको हाँ आपको कार्ड बनवाने के लिए आपको पांच हज़ार जमा करना पड़ेगा उसके बाद आप पारमानेंट कस्टमर बन जाएंगे हमारे पार्लर की तो आप को आगे किसी भी तरह का समस्या नहीं होगी आपको अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप कभी भी आके करवा सकते हैं जी मैम तो आप हमारा पार्लर यहाँ पे होशंगाबाद रोड में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के सामने है आप कभी भी आपके विज़िट कर लीजिए हम आपको ग्यारह से नौ बजे तक मिल जाएंगे ठीक है मैम ज़रूर आइएगा ओके धन्यवाद